में कुदै गेदी ही में आई जम्मू दा कटरा ठीक ऐ कटरा आई भाई ते मेरा पर्स गेआ गोआची बड़ी मुश्किलैं इक गड्डी थ्होई ओह् आवा दा निं हा कटरा आवा उस्सी आखेआ भईया चल नेईं ऐ ते माता दे दरबार जाना ते लेई चल पर्स ते गेआ गोआची ते इक बैग हा ते कन्नै फोन हा बंदी मनिया कोई शाल हा ते मनिया ते लेइया असें गी उत्थै जाइयै उस्सी पुच्छेआ पुज्जियै कटरै ते उस्सी पुच्छेआ कि भाई पैसे ते ऐ नेईं ऐ न फोन ऐ ते फोन कन्नै बैंक अकाऊंट लिंक हा बैंक हा इ'यां जुड़े दा लिंक हा ते उस्सी आखेआ कि अस नेईं करी सकनेआं तुस अपना फोन दस्सो ते क्यू आर कोर्ड दस्सो ते यू पी आई आई डी सुनाई ओड़ो ते अस तुसें गी इ'यां फोनै पर भेज्जी ओड़नियां फोनै पर भेज्जी ओड़ने आं अस तुसें गी पैसे ओह् बंदा शैल हा कोई कि मन्नी गेआ आखा दा ठीक ऐ मैडम जी अगर तुंदै कोल निं ऐ न ते तुस रौह्न देओ ते इ'यां बी जात्तरू आंदे इन्नी शरदा कन्नै आंदे कोई चक्कर निं ऐ असें आखेआ नेईं नेईं ओह् आनॅ लाइन चलांदा ते असें ओह्दी यू पी आई आई डी लैती ते उस्सी भेज्जी ओड़े पैसे